डांस मतलब कि में स्कूल गै मतलब कि स्कूल टाइम पढ़दे टाइम सिक्खेआ हा उद्धर गै मतलब कि अस जि'यां कि फंक्शन होंदे स्कूल दे स्कूल दे फंक्शन होने अग्गें पिच्छें मतलब जाना उद्धर गै मैडमां टीचरां गै मतलब थोह्ड़ी बहुत ट्रेनिंग दिंदियां हियां ते उत्थै अस सकूल बी मतलब कि बाह्र स्कूल गे उद्धर डांस करने ई जि'यां जगानूं स्कूल में दो तिन्न बार गेई डांस करने ई गेई ते भी ओह्दे बाद च अस स्कूल केईं जि'यां अग्गें पिच्छें फंक्शन होने ते असें जैदातर स्कूल गै मैक्सीमम सिक्खे दा भी ओह्दे बाद च जेल्लै मतलब कि जि'यां कुतै मतलब कि ग्रां च जि'यां सतसंग होंदे सत्संग जाना उत्थै मतलब डांस करना नच्चना उत्थै जाइयै सत्संग च मतलब कुड़ियां जनानियां सारियां नचदियां जि'यां भी ओह्दे बाद ब्याह् होई गेआ ब्याह् च मतलब जाना उत्थै सिक्खना सुक्खना अग्गें पिच्छें मतलब होर ते साढ़े ग्रांऽ च कोई सुविधा निं ही सिखाने आस्तै क्योंकि कोई ऐसा उत्थै ऐ गै निं ऐ मतलब जित्थें असें कोई डांस सिक्खना जां किश करना हा एह् में मतलब कि उद्धर गै जैदा मैक्सीमम बाह्र बाह्र गै मतलब कीते दा मतलब डांस सिक्खे दा ते एह्दे होर कोई इ'यां में आक्खी निं सकदी किश बी मतलब कि साढ़े ग्रांऽ च ते कोई ओह् निं ऐ जि'यां ओह् होंदे मतलब कि कोई डांस टीचर होंदे किश बी होंदा ऐसा ऐसा किश बी निं ऐ उत्थै ते एह्दे आस्तै की जे अ'ऊं चाह्न्नीं कि ऐसा होना चाहिदा ग्रां बिच जरूरी कि बच्चे जि'यां कुड़ियां सिक्खन अग्गें ब मतलब डांस सिक्खन अग्गें बधदियां किश ना किश अग्गें कम्पिटीशन होंदे किन्ने किन्ने जैदा मतलब सिक्खे दे होऐ ते बाह्र जंदियां जरूरी ऐ ऐसा ऐसा ग्रांऽ बिच होना जरूरी होना चाहिदा हून असें ते सिक्खी ओड़ेआ सकूल म स्कूल टाइम च असें सखाया लेकिन अजकल ऐसा ते इन्नी दूर दूर तगर दुनिया जंदी कुड़ियां बच्चे अग्गें कोशिश करदे कि अस अग्गें जाह्चै कोई ना कोई मतलब ऐसी सुविधा ग्रांऽ बिच होनी चाहिदी सिक्खनै आस्तै ते अऊं एह् चाह्न्नीं कि हर ग्रांऽ च इक किश ना किश स्कूल कोई ना कोई ऐसा होना चाहिदा कि बच्चा सिक्खी सकै होर अग्गें बधी सकै